खामानिनि अनगायै आङो जिरायनानै थानो मोजां मोनो टिबि नायनानै थानो मोजां मोनो बेरायो फिसौफोरजों थायो बिफां सायायाव जिरायनानै गिसिब सिबनानै थायो एखनब्ला लामा लांगोनायाव जिरायनानै मानसिफोरजों रायज्लायनो मोजां मोनो आरो एखनब्ला दाव अमा आदार होनानै नायनो मोजां मोनो बिदिनो आङो टाइम फोरखौ टाइम नायै टाइम बेरायनानै टिबि नायनानै मानानै थानो मोजां मोनो सल' खोनासंनो मोजां मोनो सल'बो खिन्थानो मोजां मोनो उन्दै उन्दैफोरनो जेरै बारियाव थारुन गायनाय माबानाय एमावनि सल' बेफोरखौ आङो ओन्दैफोरनो खिन्थानानै ओरैनो थानाय समाव मोजां मोनो आरो बांसिन समाव आं टिबि नायनानै थानो मोजां मोनो बाराव फांखा होनानै